सुरवातेक आमी गाणी शिकता तेन्ना आमकां खबर आसना की आमी तें कशें मानप केन्ना श्वास घेवप खंय श्वास घेवप ती आमकां कल्पना नासता आनी एक ल्हान भुरगीं जशीं गाणी म्हणटात ती तांकांय खबर नासता की खंय श्वास घेवप खंय सोडप ती आपली म्हाणत आसता पूण जशीं फुडें शिकपाक लागता किंवा कोणूय आमकां मार्गदर्शन करता की अशें हांगा श्वास घेवपाक जाय थंय श्वास घेवपाक जाय आनी हळू हळू आमकां ते समजता आनी मागीर ते हळू हळू रियाज करता पूण श्वास घेवप खंय घेवपाचे हे कळना आनीक गाण्याक स्वर चा चाल म्हत्वाची आसा तशेंच श्वास हो तितलोच म्हत्वाचो आसा श्वास सारको घेतलो ना तर शब्द तुडटात स्वर बेसूर जातात आनीक शब्दाचो अर्थ बदलता आनीक मदेंच केक आसो आवाज बी येता आनी जितले श्वास आपूण बरो घेता तितलें आपले गाणे आयकपाकय बरें दिसता आनी श्वासचो आमी कशें हे करप श्वास घेवपाक तर आमी एक प्राणायम करपाक शकता किंवा एक खंयचोय स्वर घेवन तो जितलो आमच्यान श्वास घेवपाक जाता तितलो वेळ तो आपणाक म्हणपाक शकता